आइजोफोरनि सुबिदा बिसोरो मावनो हायो बिसोरनि सुबिदाया ओरैबायदि दङ जेरैबा बिसोरनि उनत्तिआ एबा न'खरखौबो फोथांनो हानायनि राहा दङ मानो होनोब्ला सि फाननाय सि दानाय एबा बिजिनेस मावनाय एबा लांलाय लाबोलाय मैगं थाइगं फाननाय एबा सन्थ्रा फाननाय भुटानाव लायनाय बिनि अनेख आइजोफोरनि उनत्ति एबा लाहार फाहार खामानिया बेनो आरो सि दानाय एबा सिखौ फानफिननाय एबा खुन्दुं लुनाय खुन्दुंखौ दस्राफोरनो सेल खालामनाय इन्दिनि खुन्दुं सिनाय एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय अनेख आइजोफोरनि खामानिया बिराद गोमोथाव गिदिद सहाय खालायनानै न'खरखौ फोथांनो हानायनि राहा दङ बिनिफ्राय बिसोरो फिसायनि फिसाय हास्लाबिआव हिनजावफोरनि मदद होनो हानाय सोरहाबा गोहो आरो बिदिनो खुन्दुं फाननाय एबा दखान लाहार फाहार थांलाय फैलाय बिदिनो नंगौ खामानियाव हेफाजाब होनाय एबा नंथारगौ लामायाव थाबायनो इस्कुल फिसिनाय इस्कुलाव सोनाय गथ'फोर थांलाय फैलाय हाबनाय बिराद सुबिदा आइजोफोरनि थाखाय सुबिदा दङ मानि सुबिदाया ना सोरहाबा गैथारैया ना सारथेबायनानै नाखौनो फाननाय लाहार फाहार खालामनाय थाखा जगायनाय बेबायदिनो लामा दङ आइजोफोरनि माबाया अनेख दङ आरोबाव बिसोरो हागौमानि गोरलैखौ जोथोन लानाय एबा फरायहोनायाव थुलुंगा होबोनाय आरो हौवा हिनजाव मावनानै थोआखैब्ला हिनजावआ हेफाजाब होनाय आरो हिनजाव हायिखौ हौवा मावनाय हौवा हायिखै हिनजाव मावनाय थाखाफोर थोदेराखैब्ला हिनजावफोरनि सायाव हिनजावफ्रा थुलुंगा होनाय बिफोरबायदि आइजोफोरनि खामानिया अनेख मोजांनि बाथ्रायाव दङ बिदिनो सोरहाबा दखान गुमथि गोरलै फिसा होनानै जानाय सोरहाबा फिथा सावनाय फिथाजों लोगोसे साहा लानाय साहजों लोगोसे आरो अनेख खामानि मावनो हानाय राहा दं आइजोफोरनियाव आइजोफोरनि गोमोथाव नंगौ नंथारगौयै हाबा मावनो हानाय गोरलै दानि जुगाव आरो सहराव बेरायना सहराव मैगं थाइगं फानहैनाय बेनिफ्रायबो नंगौ नंथारगौयै लोगोसे नों जोंनि सायाव नुयो आइजोफोरखौ मानि गोजान गोजानाव बिदिनो मैगं थाइगं लांनानै फानहैनानै सहरनिफ्राय थाखा फैसा लानानै जा मोनो बेखौनो न'आव थि थि लाबोनानै फिसायफोरनो मोनसे उनत्ति हाबायाव सोलिफानो हानाय बेफोरबायदि राहा बुथुमनो हायो आइजोफ्रा बेनोसै आंनि बुंनांगौआ